आसामाव गोबां गेलेमुफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो जेरै क्रिकेट फुटबल टेनिस बेडमिन्टन भलिबल काबादि रानिं बक्सिं काराटे बायदि बायदि मोनसे काबादिखौ गेलेनो थाखाय जों जोंहा मोननै एगेनस्ट टिम थायो मोनसे टिमाव द'जोन प्लेयार थायो फुटबल गेलेनो थाखाय मोननै टिम थायो मोनसे टिमाव जिनैजन प्लेयार थायो आरो सासे गलकिपार थायो वार्ल्डनि माखासे फुटबलार फोरा जाबाय लिय'नेल मेसि आरो ख्रिस्टियान' रनालद' बिथांमोना फुटबलनि जोबोद गोरों गेलेगिरिफोर आरो मोनसे भलिबल गेम गेलेनो थाखाय मोननै टिम थायो आरो मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो टिमाव द'जोन फ्लेयार्स थायो भलिबलखौ जों आसामाव गोबां गेलेनाय नुनो मोनो आरो बेडमिन्टन गेलेनो थाखाय जोंहा सानै प्लेयार थायो